अ'ऊं सवेरे उट्ठियै ना में लार्म लाए दा रक्खे दा होंदा ऐ ते अ'ऊं सवेरे उट्ठनी आं जिसलै ते धरती मां गी मत्था टेकनी आं अ ते प्ही ओह्दे बाद मूंह् हत्थ मूंह् धोइयै ना भी पूजा करनी आं मां दे जोत जगानी आं धूफ बी धखानी आं हां ते प्ही अपनी मम्मियै गी बोलनी आं कि हून में केह् कम्म करना चाहिदा ऐ प्ही ंमम्मी मीं सनांदियां कि एह् एह् कम्म कर पुत्तर ते अ'ऊं प्ही ओह् कम्म करनी आं ते ओह्दे बाद प्ही अग्ग बालनी आं चु'ल्ली ते ओह्दे बाद आटा गु'न्ननी आं छा'नी छू'नियै आटा गु'न्नना ते प्ही सब्जी सुब्जी बनानी आं ते ओह्दे बाद सब्जी बनाइयै फिर सारें'ई खलानी प्ही हत्थ मूंह प्ही दबारा धोना ते न्हाना ते सिर धोना ते प्ही कॉलेज गी तेआर होना ते प्ही आना ते ब'स्सै पर आई जाना जेल्लै बस दा वेट करना ते प्ही जेल्लै बस आई जंदी ते प्ही ओह्दे पर चढ़ियै आई जाना ते पैदल आना पौंदा ऐ उत्थां ते जेल्लै उधमपुर पुज्जनी ते प्ही आने गी थोह्ड़ा टाइम बी लगदा इक दो घैंटा ते आंदे आंदे फिर टाइम लग्गी जंदा और क्लासां पढ़ी पुढ़ी नै ते फ्ही थोह्ड़ा बोह्ता खेढी बी छोड़नी अ'ऊं ते रीडिंग करनी ते राईटिंग बी करी ओड़नी थोह्ड़ी ते मन करी जा ते पेंटिंग बी करन लग्गी जाना ते प्ही जेल्लै घर जाना होंदा ते अ'ऊं आपूं मतलब कि कपड़े बी सीन्नी आं ते हून मेरे चाही न कपड़े बी सीन्नी न ते जेल्लै अ'ऊं घर जाग्गी ते इक सूट कट्टना ते प्ही ओह्दे बाद ओह् सीनाऽ ऐ ते ते प्ही ओह्दे बाद पानी आह्नना ऐ पानी'नै बी बड़ी दूर जाना पौंदा ऐ अम्म जेह्ड़ा पानी ऐ ते ओह् बड़े दूर ऐ ते मेरे घर मेरी दीदी बी रौंह्दियां न उं'दे बच्चे बी हैन ते उ'नें बच्चें गी बी पढ़ाना ट्यूशन लाई दी ऐ उ'न्नै मतलब जेह्ड़े म्हल्ले आह्ले लोक न तां उ'नें बी ट्यूशन लाई दी ते उ'नेंई बी ट्यूशन पढ़ानी ऐ ते कन्नै पानी फिर रुट्टी शुट्टी बनानी ऐ होर थकान बड़ी ज़्यादा होई दी होंदी पर प्ही बी कम्म करना 'ऐ पौंदा ऐ ते कु'सी डराना ऐ इत्त गल्लै आप्पै कम्म करने आस्तै ते सारें गी खुश रक्खने आस्तै किश करना पौंदा ऐ भी दूए दिन जाई नै भी उ'यै कम्म करने पौंदे न जाई नै में होमवर्क बी करना ऐ ते कम्म बी करना लिखना बी ऐ ते रीडिंग बी करनी ऐ पढ़ना बी ऐ की कि पेपर बी कन्नै गै आने आह्ले न ते पेपर ते देने पौंदे एह् ते है अगर अस पढ़गे नेईं तां साढ़ा किश बी निं बनने आह्ला ऐ ते इत्त गल्लै नेईं तां अगर नेईं पढ़गे तां घरै आह्लें बी अ'सेंई गालियां शालियां कड्डनियां ते ओह् गालियां गूलियां नेईं खानियां उं'दे शा ते इत्त गल्लै अस अपनी पढ़ाई करगे उ'सी जारी रखगे ते अ'सेंंई सारा किश मिलने आह्ला ऐ ते अगर अस नेईं करगे तां कक्ख बी निं मिलने आह्ला ऐ होर अ'ऊं पढ़ने वास्तै एह् बी करनी आं के कपड़े शपड़े सीन्नी आं कि अपने सपने जेह्ड़े हैन पूरे करी सकां ते पढ़ी बी सकां ते इत्त गल्लै पढ़ने आस्तै अ'ऊं बड़ा किश करनी आं एह् ते सारे'ई करदे ही जेड़ियां बी कुड़ियां होंदियां ओह् सारियां करदियां न रुट्टी बी बनांदियां चाह् बी बनांदियां हून कोई मेह्मान आई जा तां उ'सी बी चाह् पलाना पौंदा पैह्ले मुज्ज ते पानी पलाओ प्ही चाह् बी बनाई देओ की कि ओह् फाक्के निं जा ते आखदे जेह्ड़ा मेह्मान होंदा ओह् भगवान दा रूप होंदा उ'सी नेईं करना चाहिदा नराज़ ते इत्त गल्लै अस उ'सी अ'सें चाह् पानी रुट्टी सब किश करना चाहिदा ऐ होर बी अगर घर साफ सफाई बी करनी चाहिदी होंदी पोचा बी लाना पौंदा प्ही ओह् बी करना पौंदा पानी रुट्टी बच्चें दा बी ख्याल रखना पौंदा जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे होंदे न उ'नेंई अस इक्कले निं छोड़ी सकदे एह् बी दिक्खना पौंदा कु'तै बाह्र ते निं जा'रदे जां उ'नेंई किश होई ते निं जा'रदा बुखार जां किश बी ते नेईं ना उं'दा ख्याल रक्खना पौंदा होर सभनें कोला एह् बी ऐ ते कि थोह्ड़े पैदल चलियै जाना होंदा ते प्ही इंसान थक्की जंदा प्ही बल्लें बल्लें चली पौंदा जां कोई आई जा तां उ'सी बी चाऽह् पानी पलाना पौंदा जेल्लै अस चाह् पानी पलैंदे तां आपूं बी खुशी मिलदी ते सारें गी मिलदी हां ते हून जाई नै अ'सें रुट्टी शुट्टी बी पढ़ना बगैरा अ'सें बड़ा किश करना पौंदा कपड़े शपड़े सीना उल्टा किश बी प्रॉब्लम होई दी होऐ तां उ'सी पूरी करी नां अस दिक्खी सकदे जे अस समझने तां समझना चाहिदा समझी सकदे पर जेह्ड़ा कम्म होंदा ओह् करना कुड़ियें दा धर्म होंदा ते जेह्ड़ी मम्मी होंदियां ओह् बी बोलदियां न गाली शाली कढदियां न अगर नेईं करना होऐ तां फक्कड़ बी पौन सुनने पौंदे अ'सें नेईं सुनने आस्तै किश ना किश करना पौंदा ते ओह् बी हून अस समझने आस्तै दिक्खेआ जा तां अ'सें पूरे कम्म करने वास्तै अ'सें चाह् बी बनानी चाही च अ'सें लून पाना पैह्ले पत्ती पाने पौंदी पैह्ले पानी गड़काना पत्ती पाने पौंदी प्ही किश बी करने वास्तै थोह्ड़ा टाइम बी लगदा टाइम करदे करदे अराम कन्नै अस जेह्ड़ा कम्म करी नै खत्म करदे प्ही शामी दे टाइम जेल्लै अट्ठ बज्जी जंदे तां तां तक्कर तां कम्म सारा खत्म होई जंदा ऐ पर प्ही जेह्ड़ा बचे दा होंदा भला भांडे शांडे मांजी मूंजियै अराम कन्नै प्ही बैड्ड पर बेही जन्ने अराम कन्नै अस पढ़ी सकदे पढ़ना ऐ लेकिन दी पढ़ना ऐ रीडिंग करनी प्ही लर्न करना ऐ लर्न करना ऐ जेह्ड़ी मेरी दीदी दी कुड़ी उसी सुलाना उसी सुलाई में हां ओह् अगर किश गलत होआ दा होऐ तां ओह् बी सनाई ओड़दी कि तूं गलत बोला'रनी तां एह् गलत बोल्ली नै प्ही अ'ऊं दबारा रपीट करनी ते पढ़नी बी पढ़ियै प्ही अराम कन्नै बारां इक दो बज्जी गै जंदे सोने गी पर इ'न्नै सोने बाद फिर सवेरे प्ही उट्ठना होंदा इ'न्ना पता होंदा इत्त गल्लै अलार्म लाइयै रक्खी ओड़नी कि मिगी सवेरे बंझोई जा ते क्योंकि कम्म जेह्ड़ा होंदा ओह् करना गै पौंदा सवेरे ते होर कुसै बी बोलना निं होंदा के तुस करो जेह्ड़े बड्डे होंदे उ'नेंई बोल्ली ते निं सकदी अ'ऊं कि तुस कम्म करो ते आपूं गै करना होंदा ते दिक्खना ओह्दे'नै